हेलो हां जी हरे हरि ओम जय झूलेलाल हा तां वटि योगा क्लासिस हलंदी आहे मूंखे पतो पियो आहे हा मूंखे असुल में योगा क्लासिस शुरू करिणी आहे हा ऐं घण घणनि ॾींहनि जो आहे

हा घणनि ॾींहनि जो पोइ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त उन त हुनजी ज फ़ीस घणी आहे अच्छा हिक महीने जी अच्छा अच्छा और हुनखे बि मां टाइमिंग छा अथव टाइम अच्छा अच्छा छा अच्छा छा ल काफ़ी माण्हू ईंदा हूंदव न अच्छा छा त मां बि करण चाहियां थी पयी मां बि थोरी इच्छुक आहियां करण जी त हा पहिरीं मां पहिरीं मां करे ॾिसां त पोइ मां पंहिंजे सभिनि खे ॿुधायां न मूंखे फ़ फ़ाइदो पये पहिरीं हा त मूंखे बि थोरी मूंखे बि थोरी योगा क्लासिस जो ज शुरू करिणो आहे मूंखे बि टाइमिंग ॿुधाए रखो कहिड़ी टाइमिंग मूंखे हुनखे मिलंदी अच्छा अच्छा और ॾींहं जी टाइमिंग अथव कोई यारहें ॿारहें वारो बि लेकिन मां ज्यादा सोचदी आहियां की सुबुह जो छहे सते जी टाइमिंग मूंखे मिली वञे त ज्यादा सुठो आहे हा हा हा त त मां मां तव्हांखां कल्ह मिलदमि अची मूंखे पोइ ॿुधाए छॾिजो टाइमिंग ॿिन्हीनि जो मां शुरू करणु चाहियां थी पई बिल्कुलु बिल्कुलु हूं जय झूलेलाल